हांव तें अनुशका म्हणून उलयतां म्हाका एक सांगां हांगा केपी एरियान भोवपा सारकें स्पोट्स किदें आसा लागींच

देवूळ सोडून आनी कशें व्हडलेशें किदें स्पोट्स अशें म्हणल्यार बारीकशें झरी म्हण नाजाल्यार हय मागीर तुमी ते प्लेन कशें अरेंज कोता एक दिसान कवर जाता काय आं आं आं आं

ओके हांव मागीर कनफम करता केन्ना येवपाचें कितें तें मागीर तुमकां कॉल करून सांगता मागीर आं बरें